हांवें इतलींय कितें पुस्तकां वाचूंक ना म्हणजे अशें हांव सांगपाक शकता की खंयचें पुस्तक म्हाका आव्हानात्मक अशें आसा फील जालें कशें बट कांय पुस्तकां हांवेन वाचल्यांत आनी वाचताना कितें जाता तर जी स्टोरी जी गोश्ट ते पुस्तकांत आसा दिल्ली ती आपोआप न्ही नजरे फुड्यांत घडटा कशी दिसता आमी इमेजन करूंक शकता ती सिट्यूएशन वाचतां वाचतां की तो गोश्टीन नरेटर कितें सांगता तें अशें दिसता की खरेंच आमच्या फुड्यान घडटा आनी चडश्यो ज्यो हांवें वाचल्या न्ही त्यो अश्यो म्हणजे रियल लायफाचेर बॅज्ड कश्यो म्हणजे खरेंच लायफांत मनशाच्या घडोन गेलां पयलीं तें आतां सुद्दा आमी आमकां रिलेट करपाक शकता अश्यो स्टोरीज वाचल्या उपरांत न्ही खूब कितें एक्सपिरियन्स येता खूब कितें शिकपाक मेळटा एक एकदां तूं अनुभव करिना पण वाचल्या उपरांत दुसऱ्याच्या अनुभवा वयल्यान तूं शिकता आनी तो अनुभव तुका जेन्ना येतलो पय तेन्ना त्या मनशान कितें उपाय केल्लो तें तूं करपाक शकता थोड्यांक अनुभव वायट येल्ले आसता आनी तांचे कडेन तेन्ना चूक जाता पूण तसोच अनुभव जर तुमकां आयलो जाल्यार तुमी त्या अनुभवांत तेंच्यांनी केल्ली मिस्टेक करप न्ही तुमी